से जानुवारि नै रोजा से नै फेब्रुवारि नै रोजा नै थाम मार्स नै रोजा थाम ब्रै एप्रिल नै रोजा ब्रै बा मे नै रोजा बा